अ'ऊं जियां गल्ल करां खाने पीने दियां चीज़ां तां सारे कोला अच्छी मिगी लगदी खाने पीने आह्ली चीज़ जेह्ड़ी लगदी मेरी तां ओह् ही मक्का दा टोडा ते सरेआं दा साग तो पैह्ले मिगी थोह्ड़ा बनाना नि आंदा हा तो मेरी घर दे मेरी मम्मी बनादियां ज्यादातर होर बाकी सिस्टर बगैरा बी बनादियां तो बाद च जेल्लू में बनाना सिक्खेआ थोह्ड़ा तां मिगी थोह्ड़ा इयां अलग ही मेरा बनाना दा तरीका जेह्ड़ा हा अलग ही हा ते जेह्ड़ा सरेआं दा साग होन्दा साढ़ै सरेआं दा साग जिस दिन में उसी ग्रैंड करदा ग्रैंड करी'र फेर उसी में कढ़ाइयै च पांदा कढ़ाइयै च पाई'र फिर में उसी कढ़ाई अपने चुल्ली'र चाढ़ी फ्ही ओह्दे च तेल पाया फेर उसी में शैल फ्राई भुन्नी न भुन्नियै फिर ओह्दे च में नमक पाना फिर ओह्दे बाद उसी दूआ कीता फ्हो ओह् थल्लै तुहारेआ गर्मा गर्म फ्ही ओह् ओह्दे च घ्यो पाया देसी घ्यो पाया अपना फ्ही उसी तुहारी'र थल्लै फेर ओह् अपना प्लेट च पाया भांडे च पाया फिर खाना शुरू कीता ते बड़ा ही मजा किश सुआदिश्ट मतलब बड़ा ही मजा आंदा मतलब होर साढ़ा जेह्ड़ा इक साढ़ी होर जेह्ड़ी खाने पीने दी चीज़ ऐ मतलब मटर जेह्ड़े न ओह् बड़े स्हेई होन्दे मटर पनीर जेह्ड़ा ऐ ओह् साढ़ा बड़ी खाने पीने आह्ली होर अच्छी टेस्टी चीज़ ऐ ओह् उसी जेहड़ा खाने दा ते खाने दा सोआद जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ा ही अलग ऐ टेस्ट ऐ बड़ा ई अलग टेस्ट ऐ जेह्ड़ा में बनाना मेरा बनाने दा होर खाने दा जेह्ड़ा हा ओह्दा में अलग ही टेस्ट बनांदा हा होर बड़ी अच्छी लगदी ओह्दी सब्ज़ी मिगी खाने आस्तै जेह्ड़ा साढ़ै बड़ी मशहूर ऐ होर मटर पनीर जेह्ड़ा ओह् साढ़ा बड़ा मश्हूर ऐ होर मक्कां दा टोडा ते सरेआं दा साग जेह्ड़ा ओह् बड़ा ही पसंद ऐ